दुनिया बहुत आगू चलि रहल छै पहिले टेक्नोलॉजी नहि रहै आब टेक्नोलॉजी बहुत हद तक आगू बढ़ि गेल छै पहिले हमरा आओरके ककरोसँ गप्प करना रहै तऽ हम खत लिखैत रहिए खत दू तीन दिनमे जाइ रहै पहुँचाबै रहै ओ पढ़ै रहै तब जवाबमे ओ फेरो खत लिखकऽ भेजे रहै एकरामे हमरासभके दिन बितै रहै समय बितै रहै आब ओकरबाद आब फोन अइलै छोटका फोन अइलै ओकरा एस एम एस करऽ लागलिए एस एम एस तुरन्त जाइ लगलै आब ओकरोसँ ज्यादा बढ़ि गेलै ओकरोसँ ज्यादा बढ़ि गेलै नबका फोन आबि गेलै फोर जी आबि गेलै फोर जीसँ किछु करि सकै छिए फोर जी मोबाइलमे बहुत अथी डेवलप भऽ गेल छै पहिले मोबाइल नहि रहै आब मोबाइलसँ किछु करि सकै छिए पहिले पहिले टिकट बनबै रहिए तऽ लाइनमे लागै पड़ै रहै आब लाइनमे नहि लागै पड़ै छै मोबाइल घर बैठे बैठे टिकट बनै लै छिए घर बैठे बैठे टिकट बनै लै छिए कहीँ जा सकै छिए दुनियादारीके सबचीज मोबाइलपर आबि जाइ छै जे दुनियामे भऽ रहल छै सबचीज हम मोबाइलपर देखि लै रहिए पहिले न्यूज सब देखैके रहै कोइ आबिकऽ बताबै रहै तब जानै रहिए लेकिन आब मोबाइलसँ घरऽ बैठे बैठे जे होइ छै तुरन्ते जानि लै छिए पहिले खेत तेतमे मशीन नहि रहै दोसरके आश्रित रहै रहिए आब मशीन आबि गेल छै रङ्गरङ्गके त्तुरन्ते सबकाज मशीनेपर होइ छै रोपनसँ लऽ कऽ कटाइ तक सबचीज मशीनेपर होइछे पहिले कम्प्यूटर नहि रहै साइबर कैफे जाइ रहिए भरि दिन लाइनमे लगै रहिए खटै रहिए तब कोनो काज होइ रहै आब जगह जगह कम्प्यूटर आबि गेलै पहिले लोक लग लैपटॉप नहि रहै तऽ बहुत दिक्कत होइ रहै आबऽ लैपटॉप भऽ गेलै सब लग पहिले हमर बिजली नहि रहै बिजली नहि रहै लालटेन लऽ कऽ चलै रहिए आबऽ बिजली आबि गेलै जगह जगह बिजली छै भरि दिन बिजली रहै छै पहिले बिजलीके कारण हमसभ गरमीसँ मरै रहिए बहुत वृक्षके निचाँ बैठे रहिए